अपना घरे बकरी जे पोसले जे छियै तऽ हमरा अच्छा लगलै तब ने हम पोसलियै अपना घरे जे भैँस पोसले जे छियै तऽ उ हमरा नीमन लगलै तब ने हम पोछ पोसलियै आओर नहि हमरा नीमन लगितै तऽ हम पोसितियै भैँस पोसलीह हम अपना घरे तऽ उ भैँसीके पोसलियै तऽ ओ दूध दुहेले तऽ ओ दूधमे बढ़िआँ लगलै तब ने हम पोसलियै आओर बकरी जे पोसलियै तऽ अच्छा लगलै तऽ बकरीके पोसलियै तऽ बच्चा बेचलियै तऽ पाइ बेचलियै तऽ फायदा एलै ओहि लेल ने हम बकरी पोस लेलियै आँय आोर ओहिमे नहि हेतै फायदा तऽ हम बकरी पोसतियै नहि पोसतियै भैँस जे पोसलियै तऽ भैँसीके बिएलै तऽ बच्चा भेलै तऽ दूध खेलियै बेचलियै पैसा कमेलियै ओहिमे सँ पाड़ि उड़ि छँटलियै तऽ एगो भैँस पोसलियै दूगो तीनगो बच्चा छँटेले तऽ उ भेलै नफा पोसैके फायदा आओर उ भैँसी बच्चे नहि दैतै ने कोइ प्राणी दूध खैतियै तऽ ओ हमरा फायदा होइतै उ तऽ हमरा पोसलो बेकार होइते बरद गाय जे पोसलियै तऽ गायोमे नहि गायके बच्चा उच्चा होइतै आओर ने सभ प्राणी दूध दही खैतियै ने बेचतियै तऽ हमरा उ नफा होइतै नहि होइतै नफा बकरी पोसलियै तऽ उ पोसलियै तखैन उ से बिएले तऽ बेचलियै हाथे दू हजारमे जेना पट गेल पाँचो हजार देलक दूगो खस्सी रहल तऽ पाँच पाँच हजार तऽ दस हजार देलक तऽ उ पोसलियै तऽ उ बच्चा बिएलै तऽ पोसलियै बेचलियै तऽ फायदा